नैसै बिदिनो नोंसोरनिथिङै गयआ माबायदि जायो बाल नोंसोरनिया अ बोरैबा जाथारबाय ने गय बिफां आंनाव बोरैबासोहाय माबायदि गायो बा

ओमफ्रायसो गायनांगौ

जोंनियाबो बिदिनो खालामो गायनायालाय गयआ कय बिगाथो गायखो कय बिगा कय बिगा गायखो बिगाबासो जोंहाबो बिदिनो जाबायखोमा इसे बुरजा जाबाय

गायनो इसे दंबावो एसे गायबावनांगौ इसे इसे बेरामजोंनो थैजोबसै बाल बासोलायलांसै आङो देह गायसोमना दोननोसै उनफ्राव मोजां इयुनफ्राव मोजां जाया बि औ

फिथाइआ बारा जायाखैलै देग्लाय अखा हानायखाय बारा जायाखै बारा ओंखारनाय नङादां फिथाइआनो गैयाथ' देग्लाय औ औ एसे खमखा देग्लाय बारा मोननाय नङा दुइ कुविन्टेल तिन कुविन्टेल'सो मोनगोनदां

रायज्लायहरनांगौ नोंसोरना बेसेबां बेसेबां मोनो दामआ गयनिया

सय हाजार गाहाम थांदोंब्रा माथो जोंनिथिंजोंहाय

जोंनिया सय हाजार बिदिनो ए बिदिनो दाम गोसा होदों एसे बेफारिफ्रा औ औ देह जायो